औ आं हागोन आं फुङावनो सयथायावनो सिखारखायो सिखारनोसै सिखारनानै दसे ओरै लामाथिं फैयो आं फैनानै खालबाहार सिम फैयो खालबाहारसिम फैनानै जोंनि बे खालबाहार जिं जिं मोखोना दं मोखोना बे मोखोनानि दालाइजों आङो हाथाय मानजियो हाथायनि एसेे माबा दं नालाय बेजों मानजिनांगौ होननायखाय मानजियो आं हाथाय मानजिनसै हाथाय मानजिखांनानै ग्रोब थांनोसै न'आव थांनानै मोखां सुनोसै मोखां सुखांनानै आङो गलियाव हाबफैयो गलियाव हाबफैनानै मोसौखौ दिरुनो आङो माबायाव मोनसे जायगायाव दिरुन जोबनोसै जोंना मोसौआ सातथा बेखौ दिरुन जोबनोसै आं दिरुन खांनानै गोबोरखि गारनोसै आं गोबोरखि गारखांनानै ग्रोब गाइया मानै नालाय मासेखौ सेरग्रोनोसै आं गाइखेर सेरखांनानै लाना थांनोसै बिहामजोनो हैनोसै साहा फुदुंनोसै आमफ्राय आङो माबानोसै सिथ्ला सिबहरनोसै सिथ्ला सिबहरखांबाथाय साहा मोनलोंनोसै साहा लोंखांबाथाय बिदिनो न'आव एसे एनै मैगं थाइगं दं आरो बेखौ नागिरनोसै आं एखनबा बिदिनो दाखालै भिन्दि थानाय समाव भिन्दि सबाइबिमा थानाय समाव सबाइबिमा ओमफ्राय नै दा फोरला एसे दं आरो फोरला मैथा खाना होयो आं दहाय मैथा खाना होदों मैथा खाना होबाय मैथा खाखांनानै भिन्दि खांख्रिखला ओमफ्राय फथल बेखौ लेबनानै होबाय आं बिखौ लेबना होखांनानै बिसोरो एवबाय ग्रोब आंहा साहा लोंखांनानै बे मोसौ मासे थानायखौ गाइखेर सेरफिनबाय आं गाइखेर सेरखांनानै दुगैबाय दुगैखांनानै ग्रोब आङो दसे न' खाथियाव बेराय हैबाय बेरायनानै फैनानै दसे फिसौ बानानै थाबाय बावबाय आं लामा लामानो थाबायखांनानै बिदिनो ओंखाम जाबाय लोंबाय दसे गोलाङो बिदिनो सानसु समाव गोलांखांनानै सिखारनाव ग्रोब बे मोसौखौ नायफिनो आं मोसौ नायखांबाथाय बिदिनो दावनो आदार होनाय मानाय जायो दावाबो बिमा मानै दं बे बिमा मानैयानो ख्राव ख्राव ख्राव ख्राव आदार बिलाबाय थायो नालाय मा मायो बिदिनो आमफ्राय एखनबा माइ लामनांगौ बाथाय बे माइ लामनाय माइरं जावनाय माइरं बासिनाय बिदिनो जायो आरो बिदिनो न'आवबो बिदिनो दावखि दावला सिबनाय लामायाव गोबोरखि सिबना गारहरनाय बिदि जायो आरो एखनबा हाथाइयावबो थांदो नोङो बेलासि बाथाय हाथाइयाव थांदो खरस लायदो फैदो संनायाव संनांला आङो संनांलाबो खावनांलाबो होनबाबो बेखौनो नायना होबाय थानांगौ जाहैयो बिदिनो सोलिबाय थायो आरो आङो सि सुनाय सिया बिदिनो माबा सोयावनो सुखायो आङो दसथा सोआवनो सान्दुं दुंबाथाय बिदिनो सोलिगासिनो दं आङो